हम नजदीकी हमरा शहर तऽ हमर कटिहार जाइ छियै से हमर मौसी घर छै वहाँ मौसी वास्ते जाइ छियै हमरा मौसी छोटका बेटा छै ओ छै ओकरासँ मिलै ओ हमरासँ मिली कऽ बहुतो खुश होइ छै ओकरे वास्ते हमहूँ जादातर जाइ छियै घुमै वास्ते ही दूगो तीन गो रीजन छै आओर वहाँ छोले भठूरे अच्छा मिलै छै कटिहारमे तऽ हम ओकरा वास्ते जाइ छी आओर एगदम की मस्त मिलै छै भैया छै मस्त बनाबै छै जान पहिचान मतलब जान पहिचान नहि जानै छै कि हँ एगो बस स्टैंड पुराना बस स्टैंडके पास बेचै छै छोले भठूरे की मस्त बनाबै छै अभी गेलो रहियै लेकिन मिललो नहि अगिला बार देखै छियै जेबै तब खेबै पीबै